हेलो हेलो हाँ मैं बाइक शोरूम से बात कर रहा हूँ जी बताइए एक अभी नया मॉडल में तो टी वी एस आईक्यूब है जो कि बहुत बेहतरीन है तो क्या आप वो वो अगर परचेज करेंगे तो बढ़िया रहेगा क्योंकि उसके फ्यूचर भी बहुत बढ़िया हैं हाँ मतलब उसके फ्यूचर यह है कि एक तो इलेक्ट्रिक स्कूटर है सिंगल चार्ज पर सौ किलोमीटर की रेंज देती है ठीक है और कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक़ इस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की टॉप इस्पीड अठत्तर किलोमीटर प्रति घंटा है और ये स्कूटर ज़ीरो से अस्सी फ़ीसद की चार्जिंग पर फ़ोर पॉइंट थर्टी घंटे में पूरा कर लेती है अब इससे बढ़िया फीचर आपको कहाँ मिलेंगे बताइए नहीं ये सिर्फ़ इलेक्ट्रिक है बिल्कुल बिल्कुल और इस्पीड भी बढ़िया है हाँ

इसका प्राइस कम से कम होगा वन लेख के आस पास ई एम आई में अवेलेबल हो जाएगी लेकिन आपका सिविल चेक करना पड़ेगा ओके हाँ मैं आपको सिविल चेक कर के बता सकता हूँ लेकिन आपको उससे पहले विज़िट करना होगा शोरूम में आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सब ले कर आ जाइए और विज़िट करिए चेक कर के आपको बता देंगे रेड सिल्वर व्हाइट ब्लैक चार कलर अवेलेबल हैं अभी

बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पर आ जाइए हाँ बैंक पासबुक चाहिए सर हम आपको चेक कर के बता देंगे ओके ओके